हांव पासयेक वता आसतना म्हाका एक हायकर जखमी जाल्लो मेळ्ळो तो पारोडा चंद्रेश्वर भुतनाथ देवस्थानांत ह्या वाठारान हायकींग करतालो ताचे सायकलीचो ब्रेक तुटलो आनी तो झाडांनी पडलो आनी ताच्या हाताक आनी पांयांक बरो मार लागलो हांवें एमबुलंसाक फोन मारलो मागीर एमबुलंस येवन ताणें ताका फस्ट एड दिली आनी ताका केपें हेल्थान व्हेलो